टेलिविज़न में मुझे मतलब टी वी देखना अच्छा लगता है पर मुझे टी वी में सबसे अच्छे लगते रियलिटी शो जो आते हैं ना बिग बॉस वगैरह वो या फिर कॉमेडी शो देखना अच्छा लगता है बाकी सिरियल विरियल अच्छे नहीं लगते फालतू का रोना धोना और जो ड्रामा वगैरह होता है इनमें भी ऐसा ही होता है कि मतलब ज़्यादा लंबा खींचते हैं वो रोना धोना ये सब अच्छा नही लगता है हाँ कॉमेडी शो मुझे बहुत अच्छे लगते जैसे पहले लाफ्टर चैलेंज आता था अभी कपिल का शो आता है काफ़ी में स्टैंडअप कॉमेडी वाले भी आते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं रियलिटी शो में भी अच्छे लगते पर अब ऐसा लगता है कि हाँ रियलिटी शो में भी वो पूरा अपना एक स्क्रिप्ट बना कर तैयार रखते हैं उनको उस स्क्रिप्ट पर ही काम करना होता है और वैसे मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है तो मैं काफ़ी बार तो उसमें ये करती हूँ कि जिनमें जो सिंगिंग वाला होता है वो देखती हूँ कि हाँ भई जिसमें अच्छा लगता है गाने वाने सुनना डांस वाला भी आता है काफ़ी एक ऐसा रियलिटी शो तो हाँ वो भी देखती हूँ मैं डांस वगैरह जैसे मेरे को बॉलीवुड डांस जो होता है ना वो मेको ज़्यादा पसंद आता है और सिंगिंग में है जो मुझे बच्चों वाला सिंगिंग शो होता है वो मुझे अच्छा नही लगता है जिसमें बड़े जो पार्टीसिपेट करते है वो वाला सिंगिंग शो अच्छा लगता है जैसे इंडियन आइडल है तो उसमें बड़े ही रहते थे तो हाँ वो वाला अच्छा लगता है बाकी इतना मुझे कोई दूसरे ड्रामा और सिरियल वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और डिबेट वगैरह मैं देखती नहीं हूँ ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं